हैलो ओला मां कल्यान जो ऑटो बुक कयो हुओ मूंखे कैश पेमेंट करिणी आहे पर मूंखे पंज सौ जा खुला कोन आहिनि छा तव्हांखे पंज सौ जा खुला आहिनि ठीकु आहे तव्हां अचो इते राइड कंप्लीट थियण खां पोइ मां तव्हांखे कैश ॾिंदुमि तव्हां मूंखे खुला ॾिजो